नमस्ते मैडम जी जी जी मैं फर्नीचर के दुकान से बोल रहा हूँ

मैडम जी रेट तो कई प्रकार का है ठीक है अब सोफा जैसे एक नहीं है सोफा है और कुर्सी है मेज है अब ओ किस प्रकार का आपको चाहिए रेट तो कई प्रकार के हैं अब मान लीजिए आप लेना शुरू करेंगी तो उसमें कुछ कम बेसी कर लिया जाएगा तो अब रेट के दाम में आप बताएँ किस ढंग का या किस रेशियो में आपको लेना है सोफे का रेट आप हैं कि पच्चीस हजार से लेकर के पचास हजार तक के सोफे के दाम हैं ठीक है अब उसमें आप जब लेना शुरू करेंगी तो कुछ न कुछ आगे पीछे कर दिया जाएगा भाई कुछ कम बेसी किया जाएगा क्योंकि बात है कश्टमर नाराज ना हों ना कश्टमर को नाराज नहीं करना है और मेरी सामान अच्छी है आप एक बार देखें देखने के बाद आपको जब समझ में आता है ठीक है तो आप लें आपका सहेयोग किया जाएगा क्योंकि लड़के की लड़के की शादी है तो उसमें मदद की जाएगी तो ऐसे स्थिति में हाँ हम पूरा सहयोग करने के तैयार हैं ठीक है और विवाह शादी में ये धार्मिक कार्य होता है न उस जितने आप चाहेंगी मेरे तरफ से भरपूर सहयोग रहेगा मैडम जी ठीक है अब आपके ऊपर है कि आप आपकी च्वाइस क्या है ठीक है आप कौन सा सोफा लेना चाहती हैं कई कैटागरी का सोफा है मैंने आपको बताया ना कि दाम भी उसके अलग अलग हैं कम वाले दाम भी हैं लेकिन थोड़ा कम दाम वाले बहुत अब कैसे कहूँ आप समझे समझी रही हैं कि बहुत टिकाऊ नहीं हो सकते हैं और दाम जितना ही आप थोड़ा सा लगाएँगी ये अच्छा लकड़ी सभी लकड़ियाँ भी अलग अलग है मैडम जी किसी जैसे मान लीजिए कि हाँ तो लकड़ी जिसका थोड़ा सा मूल्यवान है उसका दाम भी अधिक है तो वैसे स्थिति में अब आपको सोचना चाहिए कि कौन लेंगी ये आपके ऊपर है ठीक है न अब वो कभी आइए और है ऊ सोफा के अलावा भी और शादी विवाह में आपको देना होगा न कोई सोफा तो होगा नहीं और अब मैंने बताया ना कि पच्चीस हजार से लेकर के पचहत्तर हजार तक के दाम उसमें हैं ठीक अब आपके ऊपर है न कि आप किस ढंग से लेना चाहती हैं किस रूप में लेना चाहती हैं हाँ हाँ अच्छी क्वालटी का दाम चाहिए तो उसका दाम थोड़ा सा लगेगा अच्छी क्वालटी वाला सब मिल जाएगा मैडम जी आप मेरे दुकान पर आवैं ठीक है सब मिल जाएगा ठीक है जब आपकी इच्छा हो आप आइए आप आएँगी तो सब मिल जाएगा और जैसे अब आपके ऊपर है न ये विषय और मैडम जी और क्या क्या चाहिए जैसे सोफा के अलावा मैंने कहा न कि विवाह के सारे सामान मेरे पास है न जितनी सामग्री है सब है ठीक हाँ ठीक है आप आइए कुछ डिस्काउंट कर दिया जाएगा ठीक आइए धन्यवाद